ہیلو رائیل ہوٹل ہاں میں نے ایک بٹر چکن اور چار تندوری روٹی اور ایک شیزوان رائس پارسل کی لایا تھا لیکن بٹر چکن جو ہے اس میں سے تازہ نہیں تھا وہ اس میں تیل وغیرہ بھی بہت تھا کھانا بہت مسالے دار تھا آپ کا شیزوان رائس بھی جو ہے کچھ خاص نہیں تھا اس میں مسالا بہت زیادہ ہو گیا تھا بہت تیز ہو گیا تھا اور چار تندروری روٹی میں سے ایک تندوری روٹی بھی غائب تھی آپ نے آرڈر برابر بھیجا نہیں